تصویریں لینے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے میں اکثر و بیشتر سوچتا رہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر کہیں کا سفر کیا جائے اور میرے دوست لوگ تصویریں لینے کے لیے بہت جگہوں کا سفر کرتے رہتے ہیں لیکن میں اپنی مشغولیت مشغولیت کی وجہ سے ابھی تک میں نہیں جا پایا ہوں ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر تصویریں لینے کے لیے جانا چاہتا ہوں جیسے کہ بہت سارے ایسے ہرے بھرے باغات اور جنگلات ہیں جہاں پر بڑے بڑے جانور رہتے ہیں اور یہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہریالی ہوتی ہے ان جگہوں پر جانا گھومنا اور مزے کرنا میں اور مزے کرنے میں بہت شوقین ہوں اس چیز کا اور اس کے علاوہ میں ان جگہوں کی تصویریں بھی لینا چاہتا ہوں تا کہ میں یہاں پر جا کر کے یہاں کی تصویریں لوں اور یہاں کی اب وہاں سے لطف اندوز ہو سکوں اور اسی طرح کے تصویریں میرے دوست لوگ بھی لیا کرتے ہیں تصویریں میرے دوست لوگ بھی لیا کرتے ہیں جب وہ ہندوستان کے اندر کہیں تصویریں لینے کے لیے جاتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تاریخی عمارتیں تاریخی یادگار جگہیں ہیں جو وہاں پر لوگ جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر تصویریں کھینچنا چاہتے ہیں اور تصویریں لینا چاہتے ہیں وہاں کی کیونکہ یہ جگہ بہت ہی زیادہ دلکش ہوتی ہے